तंत्रज्ञाना खातीर म्हाका दिसतां ह्या काळान खुबूच बदल जाला पूण तंत्रज्ञान नासलेले जाल्यार आयचो मनीस आयज आमी हांगा पावचेत नासली आमची कितलीशीच वर्सा वाया वचपाची हेचे कारण म्हळ्यार हांव बारवेन आसतना कोविड येयलो आनी दोन वर्सां आमी कोविडानूत घरां आसलीं जर तत्रज्ञान मोबायल ह्या वेळार आपलो चमत्कार दाखोवपाचो नासलो जाल्यार आमची शाळा चुकपाची आनी आमची दोन वर्सां वाया वचपाची पूण मोबायल आनी तंत्रज्ञान आसल्या कारणां खातीर आमी घरान बसुनूच ऑनलायन क्लासी कंडक्ट करुं शकल्यो त्या प्रमाणे मोबायल्या वयल्यानूच आमच्या फुडल्या वर्साचे एडमिशन जाले ऑनलायन पेमेंटान आमची फिज भरप जाली त्या खातीर आमकां ऑनलायन तंत्रज्ञान ह्यो सगळ्यो गजाली खुपूच फायदेशीर थारला त्याच वांगडा हांव म्हाजी इनकम म्हाजी सॅलरी सुद्दां मोबायल्या वयल्यान करतां तेंच म्हणजे एक सोशल मिडिया ऍप इंस्टाग्राम जेचेर हांव दोन इंस्टाग्राम पेजी सांबाळटां आनी त्यो पेजी सांबाळटाना म्हाका मंतली म्हाका इनकम मेळटा सो ह्याच मोबायल्या वयल्यान हांव पयशें कमोव शकता तर म्हणपाक गेल्यार प्रत्येक गजालीची एक बरी सायड आसता आनी एक वायट सायज आसता नाण्याच्यो दोन बाजू आसतां तशेंच ह्या तंत्रज्ञानाचो आमी जशा तरेन वापर करतां तसो तेचो फायदो जाता जर आमी ताका बऱ्यां तरेन वापरले जाल्यार आमकां खुब बरो फायदो जातलो पूण आमी तेचो जर गैर वापर केलो जाल्यार ते आमकांच माल पडटले तर ह्यो गजाली कोणाच्या हातीन आसा आनी तो मनीस कशा प्रकारे तेचो उपयोग करता हेचेर अवलंबून आसता